में रियासी जिले दी झिड़ी ग्रांऽ दी रौहने आह्ली आं मेरे घरै कोल इक्क दरेआ बी बगदा में ओह्दे कोल मेरा घर ऐ ते में अगर अपने जीवन दे बारै च गल्ल करां ते मेरी मुंढली पढ़ाई गौरमेंट प्राईमरी स्कूल दंदाल दा होई दी ऐ पर ओह् सिर्फ नांऽ दा स्कूल हा अपनी बिल्डिंग निं ही प्ही बी असें पंञमीं पास कीती ते गलर्स स्कूल दा बारहमीं पास होई कॉलेज कीता पर प्ही् बी बिच्च बड़ियां मुश्कलातां आइयां कि में ग्रांऽ दी कल्ली कुड़ी ही जेह्ड़ी पढ़दी ही ते घरै आह्ले थोह्ड़े डरदे बी ऐहे ते प्ही मिगी उ'नें यूनिवर्सिटी भेजेआ ते उत्थें भेजने दा उं'दा बड़ा मन हा ते एडमिशन लैती ते उत्थै बी असेंगी केईं सारी मुश्कलातां आइयां की लोक सोचदे कि कल्ली कुड़ी जेह्ड़ी कि कुत्थें रौहंदी ऐ कि'यां रौंहदी ऐ ते बड़े सारे सोआल करदे के कुड़ी गी कल्ले जम्मू छोड़े दा ऐ पर में प्ही बी पढ़ने च